ہاں ہیلو سر میں ایران سے آیا ہوا ہوں میں تو یہاں کی گلیوں بڑے بڑے جو قلعے وغیرہ ہیں اور ٹورسٹ پلیس ہیں وہ سب میں نے زیارت کرلی ہے لیکن مجھے میں ایران سے سر آیا ہوا ہوں میرا نام مدثرعالم ہے تو مجھے یہاں پہ مجھے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی یہاں کے بڑے بڑے ٹورسٹ پلیس کا میں نے تو نظارہ کر لیا ہے زیارت کر لی ہے اور مجھے کچھ شاپنگ کی ضرورت تھی تو یہاں پہ کوئی ریزنیبل پرائز میں کچھ چیزیں مل جائیں گی جو چھوٹے موٹے دکان ہوں گے جی سر میں تو فی الحال ابھی یہاں پہ لال قلعے کے سائیڈ میں چاندنی چوک پہ ہوں آپ کہاں پہ ملیں گے جی جی سر ٹھیک ہے اوکے تو سر میں یہیں پہ پھر ویٹ کروں یا پھر آپ کے پاس آ جاؤں جی جی جی ٹھیک ہے سر میں بھی ادھر آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں جی جی جی جی تو سر کہاں پہ پہنچے آپ جی جی جی جی سر سر شاپنگ کے لیے کچھ وہ جیسے شرٹ وغیرہ لینی تھی ٹی شرٹ لینی تھی اس کے بعد پینٹ لینے تھے اور شوز وغیرہ لینے تھے کافی ساری چیزیں لینی تھی لیکن مجھے آئیڈیا نہیں لگ پا رہا ہے کہ کہاں پہ میں خرید سکوں ان چیزوں کو جی

جی جی جی جی سر جس میں میڈیم رینج میں مل جائے میڈیم ریزنیبل پرائیز میں مل جائے تو اس میں مجھے پسند ہے وہ جی تو آپ آ گئے سر دکان پہ تھرٹی تھری ٹھیک ہے اوکے سر